सिर दर्द ठीक करने के लिए हमारे गाँव में प्रचलित घरेलू उपचार निम्न हैं पहला अदरक का रस अदरक का रस को हम लोग काढ़ा बनाकर गुड शहद व नींबू के साथ पीते हैं उससे भी सिरदर्द कम हो जाता है तुलसी की पत्तियों को भी पानी में उबालकर पीने से सिरदर्द में आराम हो सकता है नारियल का पानी पीने से भी सिरदर्द को राहत मिलती है अदरक और नींबू की चाय पीने से भी सिरदर्द में आराम हो जाता है कभी कभी हम लोग लौंग का तेल भी लगाते हैं माथे में तो भी सिरदर्द कम हो सकता है शहद और दही मिलाकर खाने से भी सिरदर्द में लाभ होता है नारियल का तेल माथे में लगाने से भी सिरदर्द में लाभ होता है अदरक और नमक डालकर खाने से भी सिरदर्द में लाभ होता है आंवले का रस पीने से भी सिरदर्द में आराम मिलता है और सिर में बाम या विक्स लगाने से भी आराम मिल जाता है